हमारी पसंदीदा किताब है गरीब आदमी अमीर आदमी गरीब आदमी हीं गरीब आदमी सिर्फ गरीब आदमी एक छोटा सा कर्मचारी होता है सरकारी जगह पर छोटे से रेंट के कमरे में रहता है छोटे छोटे वो होते हैं अमीर आदमी क्या बिजनस करता है

बिजनस करता है उसके बच्चे अच्छे से सेटल रहते हैं ए वों पढ़ाई भी अच्छे जगह पर करते हैं और अमीर आदमी बताता है उनको कि हम पढ़ाई के साथ साथ अमीर आदमी उनको बताता भी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ बिजनस को दे देखो और गरीब आदमी बच्चो को पढ़ाता है कैसे कैसे करके पढ़ाता है और उससे उनको बताते हैं भी अच्छे से अच्छे से चलो अच्छे से करो आपको भी जॉब लग जाए वे गो इसिए गरीब आदमी सरकार गरीब आदमी छोटे से कमरे में रहता है अमीर आदमी बड़े बंगलों में रहता है रे रहता था जे है रहता है मैंने एक किताब पढ़ी उसमें ये था कि गरीब आदमी जैसे कि गरीब आदमी था जो झोपड़ी में रहता था उसके छोटे छोटे सपने थे उसको पूरा करने के लिए उसको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ रहा था और अमीर आदमी था वो बड़े से महल में रहता था पूरे से महल में रहता था जैसे कि और कई सारे नौकर भी थें और बच्चे थे बिजनस करता था बच्चे और बड़ा तो बिजनस कर उसके तो वो भी बिजनस में लगे रहते थे इस तरह कि किताब है जिस पर एक मूवी बननी चाहिए जिक इस पर मूवी एक बननी चाहिए और एक गरीब इंसान गरीब ओ अमीर इंसान भी एक बननी चाहिए जिसमें लोगों को समझ में आवे आ जाए बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और किताब है कि किताब पढ़ने में बहुत समय लगती है लोग किताब पढ़ने में थोड़ा पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं और मूवी हैं कि दो तीन घंटे की मूवी हो जिसमें लोगो को बताया जा सकें और समझ में आ जाए कि ऐसा इस ढंग से लोग हैं दो ढाई घंटे के मूवी उसमें हम चाहते हैं कि मूवी बने मुझे बहुत पसंद है